डस्टबीनै असें कन्नै असेंगी कोई नुक्सान बी नेईं ऐ डस्टबीन केह् करदे कि किश लोक कि केह् करदे कि सारा कचरा न कि इक्कै बिच्च पांदे पर असें एह् नेईं करना चाहिदा असेंगी डस्टबीन च अलग अलग कचरा पाना चाहिदा सैल्ले बिच्च गिल्ला ते नीले बिच्च सुक्का कचरा पाना चाहिदा क्योंकि तुसें पता अगर अस दोनों कट्ठा करगे तां दोनों कन्नै साढ़ा कोई फायदा नेईं होना अगर सैल्ला होग तां अस ओह्दी खाद बी बनाई सकने आं ओह्दे सुक्का कचरा अस

तुसेंगी पता एह्दे कन्नै डस्टबीन दा कोई नुकसान नेईं ऐ इयां अस इंदे कन्नै डस्टबीन सिर्फ फायदे गै फायदे न